ہلو میری بات گیس ایجنسی میں ہو رہی ہے ہم کو بس گیس بکنگ کروانی تھی کیوںکہ آج ہم بہت بہت دن کے بعد گھر آئے ہیں اور اس کے بعد ہمارے یہاں کی گیس ختم ہے گھر میں کھانا بنانا ہے سب لوگ بھوکے ہیں صبح سے اور یہاں پہ کوئی پاس میں ہوٹل اوٹل بھی نہیں ہے جوکہ منگوا کے کھانا سب کو کھلا دے یا پھر خود بھی کھا لے بہت بھوکے ہیں ہم لوگ پلیج آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر آپ یہاں پہ گیس ہم کو لا کے آج دے دیتے تو ابھی بس ایک گھنٹہ میں ماتر دے دیجیے گا ایک گھنٹہ یا پھر دو گھنٹہ کے اندر اندر کیونکہ ہم اتنا دیر میں گھر کی صفائی کر لیں گے اتنا دیر میں آپ آ جائیے گا گیس لے کر تو یہ ہمارے لیے ٹھیک رہے گا اور پھر سب کو پھر کھانا بنا کے سب کو دے بھی دیں گے اور کھلا بھی دیں گے تب تو ٹھیک رہے گا نا تو گھر میں گیس نہیں نا ہے تو بہت ان سب کو ٹینسن ہو رہا ابھی کھانا کہاں سے آئے گا پھر کیسے کھلایا جائے گا سب کو گیس رہتا تو ٹھیک رہتا اور پھر یہاں پہ کوئی ہوٹل ووٹل بھی نہیں ہے آپ کی بہت مہربانی ہوتی اگر آپ لا کے گیس ہمارے یہاں پہنچا دیتے تو بہت اچھا مہربانی ہوتی آپ کی اگر لا کے پہنچا دیتے تو اب کیا کریں